सब से आसान व्यंजन जो पकाना बहुत आसान है वो है इडली सांभर वो बहुत आसान है चावल को भिगाओ रातभर भिगाओ सुबह मिक्सी में पीसो और सुबह उन की इडली बना लो और सांभर भी बहुत आसानी से बन जाती है कठिन कठिन है जैसे अपने महाराष्ट्र की पूरनपोली ये बनाना बहुत कठिन है ये हर किसी के हाथ से बनती भी नहीं है अच्छी और अगर इस का टेस्ट अच्छा नहीं रहे तो किसी को पसंद नहीं आता तो सब से आसान व्यंजन तो मैं कहूँगी इडली सांभर है और सब से कठिन है तो पूरनपोली है जो की बहुत मुश्किल से बनती है और सब को पसंद भी नहीं आती हर किसी की हाथ की अच्छी भी नहीं लगती